दिनै जों गोदोनिफ्रायनो संनाय खावनाय

माबोरै रोंबोखो माबोरै रोङाखै बेखौ जों सोलोंबोबाय दा सोलोङै सोलोङै संनो रोंबोबाय ओंखामबाबो माब्लाबा खामफ्लांबोबाय ओंख्रियाबो माब्लाबा संख्रि बाब्बाय माब्लाबा संख्रि नाङै जाबाय जों न'खरनि मानसिजों बुंजानांगौ रायजानांगौ जाबाय दा संनो रोंनाया आङो बेयाव ओंखाम बुरजा बुरजाखौ संनानै आं सानसेखालि गाब्बोबायबो बानलु बेगराव मेगनाव हाबदों होननानै आं थगायबाय संनो रोङियाव बेसेबा बुरजा मानसिनि दाहोनाफोरनि ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय आं रोंबोआखैमोन बे समावनो आं संनानै खावनानै जाहोबोनांदों उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' लाबोनांदों दा बेवहाय आङो लासै लासै रोंबोबाय सबाय ओंख्रिजों दाउजों संबोबाय आलुजों अमा बेदरजों संबाय आरो बेनि सायाव द्रायबो एवबाय एवनो रोंबाय बेदरनिखौबो आरो नाखौबो द्राय एवनो रोंबाय बेनिफ्राय दालिफोरखौबो रोंबोबाय मैगं मैद्रुफ्रा दसेनो मोनो संनो गोरलै लाफा मैगं मैथा मैगंफ्रा आरो सबाय ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ गोब्राब मोनो सबाया मानो होनबा संनाय समाव रुनाय समावबो थाब रुया जों गोदो बनजों संनायमोन आरो दा नारजि ओंख्रिखौबो खारै नाङाबा गेब्लेया नारजि ओंख्रिआबो सबायजों

नारजि ओंख्रिआ अमा बेदरजों अमा मेजेमजों संनानै जायोबा मोजां मोनो आरो जोगोनारजों नाजों सङोबा मोजां मोनो बेयो आरो साम' ओंख्रिखौ जोङो सबाइजों जायो जोंनि बर'आ सबायजों जायो आरो आलुफोरखौ जों द्रायबो एवनानै जायो झलबो जायो जेरावबो मैगंआव जों लगायो मानो होनोबा जों बेखौनो मावै दाङै संनानै खावनानै जाहोबाय लोंहोबाय फिसा फिसौ फेदेरबोबाय फोलावबोबाय जों दा संनायनि खावनायनि फारियाव जों बारा गैला सिगांआव जों जा मावनांगौ मावबोबाय बे संनायनि खामानियानो अनेग मैगं जों खाबोबाय संनानै लाफा मैगं मैथा मैगं खानानै सायनानै मैथाखौ जों बाथोन एवो खारैजोंबो सङो जोङो थास' बिबारजों मैथाजोंबो बाथोन एवनानै जायो आरो जोङो अनेखथा हाग्रानि मैगं नागिरनानै दाउ फेन्दा मानिमुनि खेरादाफिनि नागिरनानै जों संनानै जायो जोंनि मैगं थाइगंआ गोदोआव हाग्रा बंग्रानि खेरादाफिनि दिंखिया एलाइसि खानानै सिब्रु मैगं खानानै नागिर नागिर जायोमोन आरो दायो बिदि मैगंफोरखौ दानि मानसिफोरा जालायलांला जायियाव दायो बायनाय मैगं हासारनि मैगं जानानै कबि मैगं कबि बान्दाकबि आरो फुलकबि अनेग बायदिसिना मैगं जायो दानि मैगं जानाया बेखौबो आं संनो मोजां मोनबोबाय गासैबो जोङो रोंबोजोब्बाय मैगं थाइगं संनायाव बेनिखायनो जों दा दानि मुगानि मैगं जानायखौ माबोरै जालांगोन माबोरै मालांगोन जों सान्दों गोदोनि मैगंआ हासार गैयि मुलि गैयि दायो मुलि होनाय माबा होनाय बिदि जालांबाय दायो मानि थाखाय जों संनायावनो आरो खावनायावनो जों जोबोद संबोबाय खावबोबाय बनजों जों अरजोंनो संबोबाय खावबोबाय अरायबो जोङो मावनाय दांनायजोंनो गफबबोबाय संनाय खावनाय जोंनो जोंनि दिनाव अनेक गेस गैयामोन जेबो गैयामोन दा नुबोबाय जोङो गेसजों संनाय खावनाय गासैबो गोदान गोदान मुगाजों बुंफबबोबाय जों दा अनला ओंख्रि सङो जोङो साम'जों अनलाजों सङो आरो सबाइजोंबो सङो अनेग अनेग जों बायदि रोखोमजों संनानै जायो बे संनाय खावनायाव जों माजों संजागोन माजों संजाया जों गासैबो रोंखाबोजोबबाय दा बेनिखायनो जों मा माखौ जानानै अनेग मैगं दङ जों मा मोनसेखौ बाहायनानै मा मोनसेखौ जों बुंगोन दा बेखौनो जोङो बे मोनसेखौनो मोनसे जाफ्लांबाय थानाय जायो हाग्रानि मैगंआथ' खेरा दाफिनि हेलांसि एलासि मैगं खेरादाफिनि मैगं सिब्रु मैगं आजोनाय मैगं दा बेखौ मोननो थांला बायनानै जानाङो सङो जोङो बेखौनो मोजां मोनो संनो खावनो भाजा एवनाय गोरान द्राय एवनाय गिसि संनाय जों गासैबो रोंखाबोजोबनाय जों मावबोजोबनाय बेनिखायनो जोङो दा मा माखौ मोजां मोनो आं दा बेखौनो बुंनाय जादों